जोंनि सिगांहाय बिराथ खस्थ'यै जोङो सोलिनांबाय आंनि नखर खांबोनायाव आंनि हाबा जागोदानाव गोबां दुखु मोनबोबाय गासिबो फैसा थाखा अबाब समाव आं अमा दाउ लानानैसो आं नखरखौ खुंबोदों आरो आंनि फिसाइयाबो जेबो बिजिनेस गैयामोन बिजिनेस थाखा फैसा गैयैनि बिजिनेसनि मोनाखैमोन दा आं गासिबो अमा दाउ फारौ लानानै बोरमा लानानै नखरखौ खांबोनांगौ जाबाय आंनि नखरा दा मोजां जाबाय फिसा फिसौ गासिबो मोजां जाबाय आं सिगां गोरिबमोन गोरिबाव बिराथ खस्थ' सैबोनांबाय खस्थखौ सैबोनानै गोबांथार दुखु सैबोनांबाय आं दिनै मोजां नखर दाफिननो हाबाय बसनो नखराव अरायबो जों संसारखौ जों मोजां जालांनो आरो आंनि फिसाय फिसौ गासिबो दिनै मोजां खामानिखौ मावनो हाबाय फिसा फिसौ गासिबो मोजां जाबाय नखराव मोजां जाबाय अमा दाउ फारौ लानानैबाबो जों फिसा फिसौ खांबोनानै मोजां नखरखौ सोलिबोनो हाबाय दिनै बे गासिबो खामानिफ्रा ओमफ्रायो गासिबो नखरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांना थाखा फैसानि अबाब समाव जों दुखु सैबो नांबाय दा जोंहा नखरा मोजां नखर जाबोबाय थाखा फैसानि अबाब समाव जोङो दा बारग'नो हाबाय जोंनि नखराव गोबांथार जेंनामोन गोबां दुखु सैनांबोबाय जों गैयैनि थाखाय दिनै नों बिफानियाव दिनै नों गासिबो गथायो